इएं त मां चङियूं ई पिकिचरूं ॾिठियूं आहिनि जीअं त द्रिश्यम हम साथ साथ हैं हम आपके हैं कौन पिकिचरियुनि में असांखे हर कंहिं ॻाल्हि जे मथां चङी सीख ॾिनी वेंदी आहे जीअं त असांखे घर में कीअं हलणु खपे पंहिंजे दोस्तनि जो साथु कीअं ॾिअणु खपे सभ खां वधीक पिकिचरु जेकी मूंखे वणी आहे हुनजो नालो आहे हम साथ साथ हैं छाकाणि त हुन पिकिचरु में इहो ॾेखारियो वियो आहे त असांखे पंहिंजे परिवार में कीअं हलणु खपे नंढनि वॾनि झगिड़नि खे महत्व न ॾिअणु खपे ऐं हिक ॿिए जो साथ असांखे कीअं निभाइणु खपे इएं हुन पिकिचर में ॿुधायलु वियो आहे ऐं सभिनी खां वॾी ॻाल्हि जेका हुन पिकिचर में ॿुधाई वई आहे त असांखे हिक ॿिए खे कीअं माफ़ु करणु खपे ऐं हिक ॿिए खे कीअं मदद करणु खपे ज़िंदगीअ में अॻियां अचण जे लाइ